جی بالکل نئی نئی ٹیکنالوجی کے حساب سے دستکاری کے بارے میں بات کرنا آج دستکاری جی ابھی ٹیکنالوجی نئی دنیا کے حساب سے ابھی کے سمے کے حساب سے دستکاری ایک ایسا چیز آسان ہو گیا ہے جو ہم لوگ کو بہت سویدھا ہر آدمی کو سویدھا آ گیا ہے جیسے کہ ٹیکنالوجی کے حساب سے ہر چیز بدل چکا ہے پہلے جیسا وہ ابھی نہیں رہا ہے جو پہلے تھا وہ ابھی نہیں ہے جو ابھی ہے وہ پہلے نہیں تھا دستکاری میں ابھی بہت سا چیز ہے ہر چیز ہے جو بدل چکا جیسے میں بتاتے ہیں کہ بائک کے حساب سے ہو کہ بائک پہلے چل رہا تھا کچھ اور کوالٹی کا ابھی کچھ اور کوالیٹی کا بائک چلتا ہے اور جا کے ٹیکنالوجی کے حساب سے دستکاری تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے دستکاری تو دستکاری میں ہر چیز آسان ہو گیا ہے دستکاری میں بہت اچھی چیز ہے دستکاری جو ہمیشہ ہر چیز ہر آدمی کو نیا دیکھنے کو ملتا ہے نیا کرنے کو ملتا آسانی سے وہ پروبڈ ہونے کو کرتا ہے آسانی سے ہم لوگ اس کو حاصل کرنے کر سکتے ہیں دستکاری میں دستکاری میں ابھی ایسا یہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی سامان جو پہلے کے حساب سے بنتا تھا پہلے کے حساب سے چلتا تھا وہ ابھی نہیں رہا اس سے اور آسان ہو گیا جو بھاری کٹھنائی میں چلتا تھا بھاری کٹھنائی سے رہتا تھا چلتا تھا کام ہوتا تھا وہ ابھی نہیں رہا نیا ٹیکنالوجی کے حساب سے اچھا ہوا دستکاری جو آسان ہم لوگ کے لیے ہو گیا ہے